हाँ ऐसा एक बार हुआ था के मैं एक मै जहाँ काम करती थी वहाँ मेरी एक सहभागी थी वह थोड़ा सा ऐसा काम करती थी के सबको ऐसा बत बताना चाहती थी के मैं ही सारा काम करती हूँ दूसरा तो कोई काम नहीं करता है तो वह साहब जो हमारे साहब थे उनके साथ बहुत चापलूसी करती थी तो मैंने उसको यही समझाया कि तू ऐसा मत करा कर तेरी एक की वजह से बाकी सब को नुकसान भुगतना पड़ता है